जेन्ना जेन्ना हांवें पर्सनल एसिस्टंट वापरपाचो प्रयत्न केला तेन्ना म्हाका अशें दिसता की हांव सांगतां तें काम तो म्हाका जाय त्या तरेन करपाक शकना हांव कितें सांगतां आनी तो कितें करता तातूंत भितर खूब व्हडलो डिफ्रंस किंवा खूब व्हडलो गैरसमज आसता अशें म्हाका दिसून आयलां बारीक बारीक कामां जीं ताका कळटात तो करपाक शकता पूण मातशें चड कॉम्प्लिकेटेड काम ताका दिलें जाल्यार तें तो बऱ्या रितीन करपाक शकना ताका तें समजपाक मातशे आडखळी येता ताका तें बरें भाशेन सांगल्यारूच कळपाक शकता पूण कितले बरे भशेन सांगप तातूंतय खूब विचार करचो पडटा ताका लागून कितेंय सांगिल्लें काम तो करता त्या परस मातशे चड कठीण काम दिल्लें तो चड बरे तरेन करपाक शकता अशें म्हाका दिसता